हेलो हॅं कहियौ हेलो हॅं हम जे भेजलहुँ रहऽ अहाँके कहै लए समान दिया समान अहाँ भेजलहुँ नहि हमरा शादीके लिए हमरा शादिके लिए समान छलै लै के जाहिमे गला सभके मङ्गलसुत्र बनेबै ओहिके लिए हॅं तऽ अहाँ भेजलहुँ नहि ओ ठीक छै तऽ हम आबि रहल छी हमरा जे छै से अहाँ दय देब सोना चाँदी बनेनाइ छै शादी विवाह छियै घरमे तऽ ओहिके लिए किछु जेवर चाही हॅं ठीके छै नया क्वालिटीके समान सभ बनाबिते हेबै कते रेट लागत आ रेट बतेबै ने आ पायल जे बनेबै ओकर रेट कते लेबै पैजनियाँ पायल जे बनेबै तऽ ओकर रेट आ कम करबै ने किछो कि नहि करबै कम कम तऽ कय सकै छियै ने तैयो तव किछु तऽ कम करबै ने जेना सीतफुल नथिया बनाबैके अछि हमरा तऽ ओहिमे अहाँ कते लेबै ईट बतेबै जे हॅं ई रेट छै अहाँ एते रेट बतेबै तऽ थोड़े ने हेतै किछु अहाँ कम नहि करबै अभिये कहै छी कम नहि करबै तऽ हम तहन तऽ हम दोकान पर जाएब तऽ अहाँ हमरा नहि लागैया जे कम कऽ सकबै ठीक छै अगला दोकान हम देखै छी ठीक छै ठीक छै